मां मुंहिंजे घर में पौधा पोखिया आहिनि इन में गुल वण पोखिया आहिनि तुलिसी मनीप्लान मनीप्लान शमीअ जो पौधो बेलपत्र गुलाब मोगिरो तरह तरह जा गुल पोखिया आहिनि इन में ॻाढ़ी मिटी विदी आहे ऐं उन में खाद विझंदा आहियूं जीअं त उहो सुठो चङीअ तरह वॾा थियनि रोजु पाणी ॾींदी आहियां रोजु उन्हनि जी संभालु कंदी आहियां सड़ियलु पता न हुजनि कटींग कंदी आहियां सुठा भई गुल ई जल्दी सुठा अचनि वॾा थियनि पौधा